खाने के लिए नहीं है दे रही है रखी है गाड़ी रखी है पेट्रोल रखी है लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा क्यों आ जाता है गाड़ी रखिए गरीबों की लगी है गरीबों के लिए सरकार बनाई है ना उस थाने के लिए नहीं अरे नहीं नहीं पैसा मेरे पास रहता तो मैं दूसरा मोबाइल ले लेती आपके पास जाती क्या करने कानून का कम्प्लेन लेकर पता ही नहीं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बात पर पाँच सौ दे दे हमलोग को